तेरा हज़ार तीन सौ दस पच्चीस हज़ार पंद्रह सौ नब्बे हज़ार सात सौ बीस एक लाख दस हज़ार पाँच सौ आठ लाख सत्तर हज़ार चार सौ